टेक्नोलोजी के शिक्षा उद्योग को कैसे मदद की ओनलाइन क्लास इन्टरनेट के माध्यम से शिक्षा और छात्र ओनलाइन क्लासेस में जुड़े सकते हैं युट्यूब वीडियो युट्यूब पर शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों को आसानी ओ समझने में मदद करते हैं ओनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जैसे और गुणवत्ता वाले कोर्स उपलब्ध कराए हैं ये कोर्स विभिन्न विषयों में प्रधान ओनलाइन एडबिशन विभिन्न शिक्षाण संस्थान ओनलाइन एडबिशन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिससे छात्रों को आवेदन करने में आसानी होती है